सानफ्रोमबो क'क्राझार जिल्लायाव मानसिफोरनि सानफ्रोमबो मोगा मोगि जानांनाय फ्रानो जाबाय क'क्राझार आवल' नंङा जानो हागौ आंथ' बिखौ बुङा दा आं क'क्राझारनि जानानै बुंसै आरो कारेन्ट थाया टाइम मथे कारेन्ट गैया आरो फारसेथिं कारेन्टनि अनगायैबो लामा लामाफ्रा जाजोबाखै अबेथिंबा जाबाबो अबेथिंबा जायाखै आरो आरो फारसेथिं दै बाना बेबायदिनो गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो जेंनाफोर दङ आरो लामाफोर गाज्रिनि थाखायनो बिरात हेंथा जायो हानथिनायफ्राव गथ'फ्रा स्कुलाव थांनाय फैनाय लामाफोरखौ मोजां जानांगौ लामाफ्रा आरो कारेन्टआबो टाइम मथे थाबाय थानांगौ आरो बिदिनो बेफोरखौनो आं हेंथा नुदों आरो ओंखायनो आं खावलायनो सानो दैदेनगिरि फोरनाव मदद बियो जाहाथे बिफोरखौ बानायनानै होनांगौ नायहरनांगौ

बेफोरनोसै आरो

आं बेफोरनो